जब हम बहू बने थे आए थे हम शादी करके हमारे घर में हमारे घर में हिंदी बोलने की बहुत परेशानी हमको हो रही थी बहुत परेशानी हो रही थी जैसे कि हमारे सासू माँ हो गई बहुत बोलने लगी गाँव में समूह हुआ समूह में जाके दीदी लोग से सर लोग से बात करते करते हमको हमको फिर भी समझ में आया हमको जैसे लगा कि बोलने का अभ्यास है लेकिन हम बोल ही नहीं पा रहे थे जैसे कि सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग जैसे ब्लॉक के नाटक करने गए थे खड़ी भाषा भी बोलना का अनुभव नहीं था हमको कि हम क्या बोल रहे हैं और सब दीदी लोग भी कितना हम लोग को प्रेसर डाली बोलने के लिए कि यह दीदी करिए वह करिए बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम कर सकें कर सके हम अनुभा जैसे लगा की हमको अनुभव जाते आते समय ही हमको अनुभव हो गया की हाँ हम अब बात कर सकते हैं हमको तो खुद ही समझ में भी नहीं आ रहा की हम क्या करें